تو کھانا کھانے سے متعلق میرے پاس روایات یا توہمات نہیں ہیں ہاں اتنا پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ مذاہب ایسے ہیں کہ جن میں اگر کھانا بنانا انسان شروع کرتا ہے تو اس سے پہلے پاکی حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے یعنی وہ اگر نہا نہا نہیں رہا ہے اگر وہ نہیں نہاتا ہے تو وہ کچن میں نہیں جا سکتا وہ کھانا نہیں بنا سکتا لیکن الحمدللہ ہمارے اسلام نے یہ نہیں قید لگائی ہے بلکہ اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کھانا پکا پکا رہے ہوں یا کوئی بھی کام ہو تو ایک تو بسم اللہ سے شروع کریں دوسرے یہ کہ جن میں ہمارا ہاتھ لگنا ہے جو کام ہم ہاتھ سے کرتے ہیں جیسے کھانا ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کھاتے ہیں تو اگر ہمارے ہاتھ گندے رہیں گے تو ہمارا طبی لحاظ سے یہ فائدہ مند نہیں رہے گا نا تو کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا پکانے سے پہلے ہاتھ دھولیں تو یہ بہتر رہتا ہے ہاں کھاتے وقت ہم پیروی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قول آپ کے فعل اور آپ کے طریقوں اور آپ کے آداب کی کرتے ہیں جیسے کہ کھانا جب ہم لوگ کھانے سے کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم دسترخوان بچھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنا ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھ دھل کر کے پھر کھانا کھانے سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلیٰ برکت اللہ پھر ہم کھانے کو کھانا شروع کرتے ہیں اور جب زیادہ جل رہا ہو تو نہیں کھاتے ہیں تھوڑا ٹھنڈے ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے لقمے کھاتے ہیں پھر اس کے بعد بیچ کی بھی دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ اور ہر کھانے ہر لقمہ کو کھاتے وقت بھی دعا پڑھتے ہیں جیسے سب سے پہلا لقمہ کھاتے ہیں تو اس میں یا واسع المغفرہ کہتے ہیں اور بھی جب کھانا اختتام کو ہمارا پہنچتا ہے تو اس وقت بھی ہم کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں جیسے کہ یہ ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِين اس کے علاوہ سے ہم اٹھتے نہیں ہیں پہلے جو دسترخوان پر گرا ہوتا ہے جو بھی ہمارے لقمے سے دو چاول گر جاتے ہیں ان کو اٹھا کر کے ان کو صاف کر کے کھاتے ہیں ان کو شیطان کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو اٹھا کر کے کھاتا ہے دسترخوان پر سے تو اس کو نیک صالح اولاد پیدا ہوتی ہے پھر اس کے بعد پلیٹ جو ہوتی ہے ہماری اس کو صاف کر کے اچھے سے پوچھ کر کے کھاتے ہیں کیونکہ برتن بھی دعا کرتا ہے جب کوئی مطلب پوچھ کر کے صاف کر کے کھاتا ہے اور اس کے علاوہ سے پھر ہاتھ دھوتے ہیں